हेल'

औ आं मिस्ट्रि आस्सा मा खोथा खिन्थालाय

आस्सा थिखआनो दे दा सिनायो सिनायो आस्सा

आस्सा सुबिदायाथ' आंनाव आंजों लोगोसेयाव अनखथा गोबाङैनो मानसि दङ माने लेबारफोर आरो बिसोरो खिन्थु हाजिराफोरखो एसे गोबाङै लुबैयो आरो दा जोंनि बेयावथ' द'जौआनो औ दिनाव दिन हाजिरा द'जौ औ दा आंनि आखाइआव दसजनसो दं

गोरोंखायानोजोब गासैबो माखो अ बेखोथ' एकस' करि लायो औ

आस्सा औ जागोन दे जागोन दे सानसे सम लानानै माबाखो जि दिनाव थांनांगौ ओइदिन थारिखखो खोन्थाहरब्लानो जाबाय सम लानानै जेब्ला सोलाबो दे दे जागोन दे